हेलौ आदा आं नोंनियाव मोनसे खोथा सोंनो नागिरदोंमोन आदा बे जों जानुवारिनि पिकनिक जानो थाखाय नोंथांनि गारिखौ सोंहरनो नागिरदोंमोन जोङो जानुवारिनि थिन थारिगै थांगोन बेनिफ्राय जोङो दसजनसो जागोन बेहाय नोंनिया गारिया खैजोन ज'जायो दा नोंथांनि गारिया जुदि जोंनि दसजन मानसिखौ लांनो हायोब्ला जोङो जानुवारिनि थिन थारिगै थांनो नागिरदोंमोन फुङावनो फुंनि द' बाजिसोआव दा नोंथांनि गारिया जायगा जायोब्ला जों नोंथांनि गारिखौ आसा खालामबाय जि जों समखौ खालामगोन जोंनि समआ फुंनि द' बाजि जानुवारिनि थाम थारिकआव जों जायगाया जाहैगोन सकि नोंथांखौ आङो अके लाबाय माने थि खालामबाय